आतां हांव तुमकां एक गोडश्याचो प्रकार सांगता सोजीचो मोटो कोणो आसता पळय मोटो रवो त्या रव्याचो तोच रवो सारको आसता सोजे खातीर बारीक तो शिऱ्या खातीर आसता आनी मोटो तो सोजे खातीर आसता आतां एक धाये लोकां हें करतले पाव कील रवो घेवपाचो तो गांवठी तूप थोडें दोन चमचे घालून तो बरो फुलोपाचो बरो फुल तरी तो धवो जाता हरशीं तो तामूस आसता ताका कलर ताका तामसो आसता मागीर ताका दोन पेले चार पेले उदक घालून शिजयलो सिजयतरी दोन तीन नाल्लांचो रोस काडप काडपाचो आनी तेतूं घालप बरें शिजलें काय ना आपूण ताका दाटसाण येता दाटसाण येतरीर मागीर तूं काजू पांसां वेळची पावडर गोड घालप हो एक सादो पयलींचो फस्ट पूण कोण सजू करी पळय तसो मागीर पयलीं इल्लें आतां चेंज जालें न्हू गो सगलें जमाना चेंज जाला आतां करता तें पळयता कयळें कोणाकय यू ट्युबाचेर पळोवन करतात थोडी कोण सांगले म्हण करता कोण कोणागेर खावपा गेलें ताणे बरें हें घालून केल्लें काळींग घालून केल्लें कोण गाजर घालून केलो अशें सांगतात ते एक आपुणू करून पळोवपाक जाय न्हू ते आमी करून पळोवपाचें म्हणून एक तें दुसरें एक हो सादो प्रकार जालो दुसरे प्रकार म्हळ्यार काकडी काकडीकय प्रोसेस तोच शिजोवपाचो तोळसुपाचो सगळे प्रोसेस तोच काकडी कितें करप फक्त तितूंत वाटून घालप मिक्सरां वांटप आनी तितून घालप इतलें टेस्ट येता तवसळीची अशी एक आमी खातात तसो तो घमंग ताजो वास येता आनी इतलो बरो लागता सगलें तुगेली गोड वेळची सगळी घालतली तिसरो तसोच प्रकार आसा गाजराचो गाजर किसप आनी तो गांवटी तुपान बरो तळसून घेवप हलवो कसो करतात गाजराचो तसो आनी मागीर एक प्रोसेस रवो तुगे घालून सगळे तुगेलें वेलची गोड सगलें घालून तेजे ते वयल्यान तें घालप नाजाल्या मातशें तूप सोडप म्हणटरी तो एक प्रकार जाता म्हळ्या एक नवीशी पद्दत जाली आनी तशी ते तेच प्रोसेसान काळींग काळंगाचे कुडके करप बारीक बारीक बीन काळींग हें आसा ते काडून उडोवप आनी जे सगळे रेडी जाली काय ना सजी तेजे वयल्यान ते बरे पीस मागीर दवळप आसता भितर बसून वयतरीर ते आयदनां ते तशें घालतरी ताका इतलो हें शेव येता की बरो शेव येता आनी खावपाक एक वेगळीशी मजाशी दिसता आनी पळोवपाक तो वेगळो पदार्थ सो दिसता वेगळे भशेन सोजी तोश तोवश्याची वेगळी भशेन भाजी जाता सोजी जाता आनीक तुगेलें गाजराची एक वेगवेगळीशी आनी पयलीं आदी पासून ते करता ती काजू पासां घालून तशें जाता म्हणल्या टेट्स कसो येता चड तर दूद घालनासतना तर आमी सोईच वांटून जर घालीत सगल्या रोस काडून परत दाट रोस काडून घालीत तेज्या इतलो टेस्टूच कोण सोडची ना की इतली बरें जाता कोण आमी सुद्दां खंय रानू वयता करतात पूण आमकां स्पेशल सांगपा येता सोजी बेश्ट जाल्या आं सोजी बेश्ट जाल्या आं खातातय बी व्हरपाकूय येतात अशें आनी आमकां बरें दिसता मागीर आयकपाक बरें दिसता आनी केलें तेजें समादानूय जाता पूण आमी घरां सुद्दा केलें कोणाकय म्हाका मुद्दम अशें कोणाक घालपा संवय म्हणल्या खागो योगो खागो आ बाबीबाय बरी केली आं बरी जाता अशें म्हणटा म्हाका केन्ना मागीर म्हाका आनी मातशी उमेद दिसता आनीक करची कोणाकय दिवची कोणे म्हणल्या पुरो जालें अशें दिसता